اس سوال میں میں میں نے جو گیس سلینڈر کا ابھی فی الحال کنیکشن لیا تھا اس میں مجھے جو گیس کی ٹنکی ملی ہے اس میں خرابی آ رہی ہے اور مجھے اپنی گیسٹ ایجنسی کو آپ کال کرنی ہوگی ان کو یہ پریشانی بتانی ہے ابھی میں اپنی گیس ایجنسی سے رابطہ قائم کروں گا کال کر کر فون کر کے ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو ٹنکی دی ہے وہ اچھی نہیں ہے اس میں کالا دھواں آ رہا ہے اور گھر میں بلاسٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے اور ان کو چیتاونی دوں گا کی آنے والی کوئی بھی اس طرح کی آگے کوئی ٹنکی نہیں چاہیے اور ڈلیوری کرنے سے پہلے آپ اپنی گیس کی ساری چیزیں چیک کر کے جب ڈلیوری دیں شکریہ